जय झूलेलाल असां साउथ साइड फ़ैमिली सां गॾु घुमण वियासीं हुते असांखे खाधे में ॾाढी दिक़त आई हुते मेदुवड़ा इडली सांभर डोसा सांभर इहा शयूं मिलनि पेयूं ऐं नॉन वेज मिलनि पिया इहे सभु खाधा असांखे न पिया वणनि ॿियो हुते होटलनि जी बि सुविधा सुठी न हुई होटलनि में बि टॉयलेट वग़ैरह हेॾा किन्ना ऐं सर्विस बि सुठी न हुई ॿियो असां सी एन जी गाॾी में वियासीं त उहे सॼे रस्त वाट सी एन जी स्टेशन बि ॾाढा ई घटि हुया इहा सभु चुनौतियुनि जो असांखे सामनो करिणो पियो